म्हजी सगळ्यांत व्हड बळगें म्हणल्यार म्हाका गणीत खूब आवडटा तितून म्हाका खंयचेय प्रश्न घाल घातले जाल्यार म्हाका ते बरें कळटा सो तें गणीत म्हळ्यार म्हजो एक व्हडलो बळगो आसा आनी म्हजी कमजोरी आसा ती म्हणल्यार कितेंयी जाल्या पयलीं रडपाची आसता जशें की खंयच्याय आमी सोयऱ्यां कडे खंयच्याय म्हज्या इश्टा कडेन किदेंयी जालें जाल्यार म्हाका पयलीं रडपाक येता आनी थंयसर तेंचे कडेन म्हजी फ्रेंडशीप आसा ती राखून दवरपाची ती म्हाजे कडेन कमजोर आसा म्हजी थंय म्हाका सगले आसा तें इमपोटंन अशें दिसता सगले कडेन म्हजी म्हजी जावं रावपाची ती म्हजी कमजोरी आसा हांव सगळे कडेन सगळ्यांक हांसत खेळत दवरपाची काम करता पूण सगळे आसता तें म्हाका रडोपाची कामां करता आनी हांव तें समजून सदीच रडटां